मां हिकिड़े माण्हू जो इंटरव्यू वरितो हुनखां पुछियोमांसि के अॼु अगरि तुंहिंजी नौकिरी लॻी थी वञई त तू सभिनि खां पहिरियों कहिड़ो कमु कंदे त हुन वॾी निम्रता खां मूंखे चयईं के अगरि तव्हां मूंखे अॼु नौकरी ॾियो त सभिनि खां पहिरियों तव्हांजो आभार और अगरि मुंहिंजी नौकिरी लॻी वई त कल मां सभिनि खां पहिरियों तव्हांजे ऑफिस में टाइम सां ईंदोमांव टाइम खां अचण खां पोइ पहिरियों जो मुंहिंजो सिनियर अधिकारी आहे हुननि जो आभार प्रकट कंदोमानि वरी उन्हनि जा सलाह मशविरो वठी करे पंहिंजो कमु धीरे धीरे शुरु कंदुमि धीरे धीरे शुरु करे करे मां सॼो ॾींहुं पंहिंजो सार्थक ठाहींदुमि और कम में रेट फेट थी वेंदुमि जीअं कमु मुंहिंजो ख़तमु थींदो हिक ॾींहं जो त मां घरु वञी करे अञां हुन ते तयारी कंदुमि पोइ अॻिले ॾींहुं वापसि सां अची करे उहो ई कम खे अॻियां वधाईंदुमि धीरे धीरे मां पंहिंजी कंपनी में हेड़ी पोज़ीशन ठाहे वठंदुमि की कंपनी जो आहे हुनखे मुंहिंजे मथां नाज़ हुजे पोइ मां पंहिंजी कंपनी खे वॾी ऊचाइनि ते पहुचाइण जी कोशिशि कंदुमि जय झूलेलाल